وہ کون سے لوگ ہیں جو گانے کو پسند کرتے ہیں ہم وہ وہ ہے کہ جس کے پاس گٹار ہے جو ڈھول بجاتے ہیں جوکہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں وہی لوگ گانے کو پسند کرتے ہیں وہی لوگ ہر دم گانے کو گاتے رہتے ہیں اور پھر گانے کو گاتے ہیں پھر پسند کرتے ہیں اور گٹار بجاتے ہیں تو مزہ آتا ہے ان لوگوں کو پھر وہ لوگ فلمی دنیا میں بہت اچھے سے رہتے ہیں اور وہ فلمی دنیا میں نام کماتے ہیں گانا بجا کر کے اور نام کماتے ہیں تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا نام ہوتا ہے کہ فلمی دنیا میں ان لوگوں کا نام ہے اسی وجہ سے ہم لوگ جاتے سنتے ہیں کہ فلاں ہیرو نے آج اتنا پیسے کمایا تو انہیں کی بدولت ہے کہ ان کی تعریف ہوتی ہے کہ فلاں ہیرو نے اتنا پیسے کمایا فلاں ہال پہ اتنا انکم آیا تو گانے کی بل بل بوتے پہ جس کی گانے کے اندر تعریف ہے تکنیک ہے اور گانے کو مزے اچھے سے گاتے ہیں اسی لیے ان کا نام ہوتا ہے اور گانا سننے میں اچھا لگتا ہے